मूंखे मास्टर चंदर ऐं भगवंती नावाणी ऐं जा जाम भॼन गाना शब्द मूंखे जाम वणंदा आहिनि ऐं हुनजी मूंखे हे सुखमनी ऐं भगवंती नावाणी जी सुखमनी बि जाम मूंखे यादि आहे ऐं सॼी मूंखे हिनजी जीअं जीअं रिकोर्डिंग चालू थींदी आहे तीअं मुंहिंजो हथु बि चालू थी वेंदो आहे ऐं मूंखे यादि आहे हिननि जी जाम मूंखे दिलि में मर्यादा बि आहे हरीओम